हा हिकु दफ़े दौड़ण जे महिल मुंहिंजो ॻोॾो छिलजी वयो हो मां ॿ टे ॾींहनि लाइ आराम कयो बरफ लॻाई ऐं हुन जे मथां पटी क हुई ॿी नंढी वॾी खरोंचूं हुई पर कॾहिं बि कुझु सीरिअस तकलीफ़ न आई हती आई हती न